आथिखाल जोंनि ओनसोलफोरा माखासे बिथिङाव नायनानै थाङोब्ला जौगाबाय आरो माखासे बिथिङाव नायनो थाङोब्ला गोबां गोग्लैसोनानै दङ' जेरै जोंनि खाथिनि गामिनि ओनसोलफोराव गोदान मुगाजों गोरोबफानो हानाय जानानै फैयाखै आरो बै ओनसोलनि सुबुंफोरा दासिमबो बिगियाननि बिगियानारि मुगाजों गोरोबफानानै आबाद मावनो सोलोङाखै जोंनि बर' हारिनि बांसिनानो आबाद मावनानै जाग्रा दा बैफोर आबाद मावनानै जाग्राफोरा बिगियानारि मु बिगियानारि ओ आदबजों खायदाजों आबाद मावनानै जानो रोङालासिनो गोदोनि मुगाजों गोदोनि मुगाजोंनो सोलिबोबाय थानाय आइजें आइलाफोरजोंनो आबाद मावनानै गावसोरनि जिउखौ खुंबोगासिनो जाहोनाव बेफोर गामिफोरा गोग्लैसोना दङ' आरो आथिखाल जोंनि ओ थाउन एरियायाव बा

सावस्रि मोजां सावस्रि गैयै देहा गोग्गो नङै खालामनानै लाखिदों आरो बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि आबहावाया गुबुंले जानानै सुबुंफोरा बायदि मैया बेमार आजाराव गोलैनो गोनां जादों दा जोंनि ओनसोलाव बेफोरबादिनो गुबुनफारसेजों जोङो जौगादों आरो गुबुनफारसेजों जोङो जौगायालासेनो बेनो बे जानानै थानानै दङ'